मस्लानि सोमोन्दै संनाय खावनानि सोमोन्दै जेन'बा जों मस्लाखौ नखराव बयबो बाहायो माब्रैनि होन्नानै बुङोब्ला बे मस्लाखौ गोबां ओंख्रिफ्राव होयो दिनै बे मस्लाजोंनो ओंख्रिफ्रा गोथाव जायो आरो बे मस्ला देनायनि सोमोन्दैयै होदों दिनै जोङो हाबाफ्रावहाय मस्लाफोरखौ बेबायदिनो जों गोबां आयजोफ्रा ज' जानानै संनो खावनो रिडि खालामनायनि सिगां मस्लाफोरखौ देबाय बा हाइजेंफोरखौ जोङो देबाय बेबायदिनो आयजें आयला गोबां जगार खालामनानै बेबायदिनो हाबानि बेलायाव मस्लाफोरखौ हाइजोंफोरखौ बेबायदिनो जमा खालामग्रोयो जेब्ला संनाय खावनाय सम जायो अब्ला बेबायदिनो बे मस्लाखौ बाहायनाय जायो ओंख्रिफ्राव बि थांबाय दाना नखरफोराव जोंनि नखरफ्राव बेबायदिनो मस्लाखौ बयबो बाहायो सिगांनि समावहाय जोङो जोंनि थांनाय बिमा बिफा बिबै बिबौफ्रा बेबायदिनो बुहुत खम बाहायोमोन मस्लाखौ दानि नैबे समनि आयजोफ्रा मस्ला सामब्राम बेबायदिनो गोबां बुस्थु बाहायाब्ला सङा खावा नाथाय गोबां बुस्थु बाहायनानैसो सङो खावो गावबागावनि नखराव बेबायदिनो संनाय खावनाय गोबां आयजें आयलाफोरखौ बाहायनानै नखरफोरखौ जानाय लोंनायाव गोबां मोजाङै बाहायनानै सङो जायो बेबायदिनो मस्ला होनानै बुङोब्ला मस्लाखौ जोङो नखरफोरावहाय बेबायदिनो सोरबाया गावबा गाव देनानै लायो बा माखासे आयजोफ्रा देनानै लायो माखासे आयजोफ्रा संगाफानि संगाफानि बानायनानै लायो मानि संगाफा संगाफा देनानै होयो सोरबाया बेखौनो मोजां मोनो आरो माखासेफ्रा बेबायदि देब्रब होब्रबखौ सोलिया सोरबाया खेबसेनो देनानै लायो जिराखौ अनेक आयजोफोर दङ माखासेफ्रा बे बायदिनो देनानै लाबाय माखासेफ्रा बेबायदिनो संगाफानि संगाफानि देनानै होयो दानि नैबे सोलिफुबाय थानाय माखासे आजोफोरनि जिब'नाव बेबायदिनो थांब्रब फैब्रब संब्रब जाब्रब बिसिनि जिब'नाव सलिया बेफोर मानो होनोब्ला गोलैफोरखौ रोगानाय लांनाय लाबोनाय समानो मोना दान्दिसे थांनानै फैनाय संनानै जानाय बिदिल' बिनिखायनो बिसोरो खेबसेयैनो देनानै लायो बा सोरबाया गुन्द्रिखौ बायनानै लायो देखानायखौ बायनानै लायो माखासे बिमाफ्रा बिसोरो गथा बायनानै गावबागाव न'वाव इयुननानै लायो बेबायदिनो बयनिबो नखरफ्राव इयुनग्रा दंसै मिकचार बे मिकचारफोरजों उयुननानै लायो माखासेफ्रा बेफोरबायदिखौ बायनो हायाखसै बिनिखायनो बिसोरो थफसिफोरखौ बाहायनानै थिखथफोरखौ बाहायनानै बिसोरो डैलि संनानै जानाय देब्रबनानै संनाय बेफोरबायदिखौ बाहायो बिनिखायनो जोंनि गोबां आयजोफोर होननानै बुङोब्ला सिगांनि आयजों आरो दानि आयजो सिगांनि बिमाफ्रा बे मस्ला गथाखौ बायनानै फोथिफानि बोथिफानि देनानै होयो बेखौनो मोजां मोनो आरो नैबे समनि आयजोफ्रा मानि गथ' खांफुनाय बा सोरबाया बेबायदिनो गथ' रोगानायाव बेस्ट'था जानायलाय बेफोर बायदिखौ बिसोरो सिगाङावनो खेबसेनो जगायनानै लायो खेबसेनो देनानै लायो हाथायनिफ्राय बायना लांनानै मस्लाफोरखौ जगार खालामना लायो बिसोरो सामब्राम बानजु जिरा गासैखौबो रिडि खालामनानै लायो बिनिखायनो बे बिसिनि जिब'नाव बेबायदि सम मोननैखाय बिसोरो जिराफोरखौहाय खेबसेनो जगार खालामनानै लायो आरो सिगांनि बिमाफ्रा देब्रबनानै होयो आरो दा बेबायदिनो बिसोरो देब्रबनानै होनायखौ सम मोनिलाय थांबाय संबाय जाबाय फैबाय बेफोरबायदि आरो सिगांनि बिमाफ्रा बेफोर बायदिखौ सोलियामोन बिसोरो संनायावनो सम होयोमोन संनायावनो बिसोरो दिन थाङोमोन मानो होनब्ला बिसिना फुंनि फुं साननि सान मोनानि मोना बिसोरो संबाय संनाय जानाय बेयावनो सम हगारोमोन सिगांनि बिमाफोर दानि बिमाफोर अनेक बेबायदिनो डिपारेन्स दं बिनिखायनो आङो दिनै बेबायदि संनाय खावनायनि सोमोन्दै जिराफोरनि सोमोन्दैयै बुंदों आरो